چھاترا میلہ یہ بہت بڑا میلہ ہوتا ہے یہ جھاركھنڈ میں ہوتا ہے یہاں پہ ایک پوجا ہوتی ہے اس كے لیے یہ میلہ لگتا ہے بہت ہی بڑا ہوتا ہے اس میں بہت ہی پوجا دھوم دھام سے ہوتی ہے اس لیے میلہ لگتا ہے یہ جنوری سے مئی كے بیچ میں یہ میلہ لگتا ہے كیونكہ یہ جھاركھنڈ والا بہت دھوم دھام سے بنایا جاتا ہے اس میں بہت ہی اچّھا تو یہ جھاركھنڈ میں جو میلہ ہوتا ہے نا دوسرے دیش سے بھی آتے ہیں كہ اس میلہ كو دیكھنے دور دور سے آتے ہیں ایک بار میں جھاركھنڈ گھومنے گئی تھی تو میں اس میلہ میں گئی تو بہت ہی اچّھا تھے كہ اس میں اتنے بڑے بڑے جھولا تھے كہ اتنا مزہ آیا تھا كہ میں نے كافی سارا فوٹو بھی كلک كیے كہ اتنا اچّھا تھا كہ ایسا لگ رہا تھا كہ بھائی بہت ہی پیارا میلہ تھا اس میں اتنے بڑے بڑے جھولے تھے آئس كریم كھانے كا ٹھیلہ لگ اتنا بہت اتنی بڑی جگہ میں یہ میلہ تھا اتنا فیمس لگ رہا تھا دور سے دیكھنے میں اتنا اچّھا لگ رہا تھا كہ بس یہی پہ روز اتنا مزہ آ رہا تھا گھومنے میں میں نے سارے جھولے میں ٹرائی كیا كہ میں سارے جھولے جھولوں اتنا سکون اچّھا لگ رہا تھا كہ بس میں یوں ہی گھومتی رہوں سارے میلے میں سارے جھولے كو ٹرائی كرا اتنا بڑا بڑا ہاں پوجا اتنے دھوم سا دھوم دھام سے ہو رہی تھی اتنا مزہ آ رہا تھا كہ میں نے سب كے ساتھ ایک فوٹو فوٹو كلک كیا وہاں سے باہر باہر سے بھی آئے ہوئے تھے اس میلے كو دیكھنے كیونکہ یہ پوجا بہت بڑی ہوتی ہے نہیں تو یہ میلہ كو دیكھنا سب باہر سے بھی آئے تھے اور میں بھی چلی گئی اچانک اتنا مزہ آیا تھا كہ ہاں مجھے اتنا اچّھا لگا